ہلو ویری گڈ مارننگ سر جی ہاں میں میٹ میٹ شاپ سے ہی بات کر رہا ہوں بولیے ہاں جی ہاں جی جی آپ کو گوشت مل جائیں گے آپ بتائیں جو جو جو بھی چاہتے ہیں میرے یہاں سارے جی جی میرے یہاں سارے آپ کو گوشت مل جائیں گے میرے یہاں اونٹ کا بھی آپ کو مل جائے گا بکرے کا بھی مل جائے گا اسی طریقے سے بڑے جانور میں بھی مل جائے گا آپ کو چکن بھی مل جائے گا جی ہاں جی وہ بھی موجود ہے وہ بھی میرے پاس ہے وہ سب سے زیادہ ہائی کوالٹی اس کی رہتی ہے اس کے ریٹ بھی زیادہ رہتے ہیں

جی میرے یہاں آپ اینی ٹائم جس جس وقت بھی آئیں گے آپ کو میری ساپ پہ گوشت مل جائے گا آپ جب بھی آپ آپ آ سکتے ہیں اسی طریقے سے میرے یہاں آن لائن بھی آتا ہے آن لائن بھی بھیجا جاتا ہے جی جی جی ہوم ڈلیوری بھی ہوجائے گی اگرآپ کو آنے میں سہولت ہے تو آپ آ سکتے ہیں اسی طریقے سے آن لائن بھی ہوجائے گی تو توآپ کونسا گوشت کس کوالٹی کا چاہیں گے یا کس کیسا چاہیں گے جی جی بکرے کا مل جائے گا اب جی اس میں اس کا ریٹ وہی آپ کو جی جی کوالٹی رہتی ہے آپ اسی حساب سے اس طریقے سے ایک اچھی کوالٹی میں رہتا ہے وہ یہ آٹھ سو کے قریب ہے اور اس سے تھوڑا نیچے بھی رہتا ہے چھ سو میں بھی ہے تو آپ اچھی کوالٹی میں لینا چاہیں گے تو ویسے مل جائے گا تھوڑا لو نیچے میں لو میں لینا چاہیں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گا ہاں اس کا تو زیادہ رہتا ہے سر اس کا تو کم دو ہزار تک کا آپ کو پڑے گا وہ جی تو اگر آپ جس کا بھی چاہیں تو اس میں آپ کو اچھی کوالٹی ملے گی اس میں آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جی جی آپ اپنے جی جی آپ آپ سکتے ہیں اپنے جی جی کھلی ہے میرے یہاں کھلی ہے اگر آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں تو اس کو بھی دے دیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ بھیج دیں تو اب میں اس کو پیک کرواتا ہوں